नैजिबा दिसेम्बर नै रोजा दाइन द' नबेम्बर जिगुजौ गुजिसे से एप्रिल नै रोजा जि बा अक्ट'बर जिगुजौ गुजिबा थामजि जानुवारी नै रोजा स्नि